न मां विच पीड़ी जो कोन आहियां पर मुंहिंजा पपा ममी विच जी पीड़ी जा आहिनि मुंहिंजा पपा ममी मूं असांजे ऐं ॾाॾा ॾाॾी जे विच में कनेक्शन ऐं बैलेंस ठाहे करे सम्झाईंदा आहिनि कंहिं कंहिं ॾींहुं असां देरि सां ईंदा आहिनि त ॾाॾा ॾाॾी चिलाईंदा आहिनि असांते की हेॾी देरि छो थी वई आहे किथे हुआ हेॾी देरि न रहणो ॿाहिरि पर असि असांजा माउ पीउ ॾाॾा ॾाॾी खे सम्झाईंदा आहिनि की ॿार ॿाहिरि कम सां विया हूंदई रखणु न रखणु न वण विया हुआ हुननि खे कमु हूंदो आहे हिन करे उहे लेट ईंदा आहिनि घरु पोइ कॾहिं कॾहिं मोबाइल वधीक हलाईंदा आहियूं त ॾाॾा ॾाॾी चिलाईंदा आहिनि त पपा ॾाॾा ॾाॾी खे चवंदा आहिनि की इहे फ़ोन ते कम था करनि हिन हिननि खे पढ़ाई करणी हूंदी आहे मोबाइल खां अॼु या ॿार मोबाइल ते ई पढ़ंदा आहिनि ऐं वधीक फ़ोन न हलाईंदा आहिनि फ़ोन ते खाली कम ई कंदा आहिनि कम जे करे ई फ़ोन वठी ॾिनो आहे हिननि खे पोइ ॾाॾा ॾाॾी चवंदा आहिनि की छोकिरी खे इहे हेॾो न पढ़ाइॿो त ममी चवंदी आहे ॾाॾा ॾाॾीयुनि खे की हाणे उहो ज़मानो बदिली वियो आ्हे हाणे छोकिरियुनि खे बि ख़ुद जे पेरनि ते खड़ो रहणो पवंदो आहे हिन करे छोकिरी खे पढ़ाईंदा आहियूं उहो पहिरियां ज़माना ज़माने में ॾाॾा ॾाॾी चवंदा हुआ की छोकिरीअ जी शादी जल झट करायो वधीक न पढ़ायोसि पर मुंहिंजा माउ पीउ चवंदा आहिनि जनरेशन बदिली वई आहे ज़मानो बदिली वियो आहे हिन करे छोकिरीअ जी शादी बि पढ़ाई खां पोइ कराइॿी